हेलौ औ मा खबरहाय ए जों नों गायनो नागिरदों ना मा खय बिघा गायगोन दङ लांफैनो हागोन ओमफ्राय दामआ एसे बारा गोलैगोन फांसेआव सथुर थाखा गोलैगोन नों नोंनो नोंनो बिसिबां नांगौ नोंनोबा एसे थाब खबर लानानै एसे थाब लांफैयाबा मोननाय नङा आंनाव मेरला मानसि बिगासिनो दङ बिघाब्रैनि बालाय नोंनो एसे बुरजा नांगोन गयआयालाय आंहा मोजां मोजां दंखायो फुलिया थारमानि बिफां नायै बिफांसो दामआबो फिसा फिसाखौ एसे खमनि मोनगोन आरो ओमफ्राय गिदिर गिदिर गिदिरखौ एसे बारा लागोन आङो गिदिरखौथ' ओरैनो खमनि मोनखानाय नङा नालाय औ ओमफ्राय फिसाखौबा एसे खमनि हरनो हागोन मानि खस्थ' जायो नालाय फुलि बानायनायावबो ओंखायनो खमायजागोन नों बिसिबां लागोन बेफोरखौ थिग खालामनानै फन बुहरनानै नङाबा नायफैजागोन नोङो नों मा बायदिखौ फसायगोन फसाया माबायदिखौ लागोन बेफोरखौ नोङो नायफैग्रोदो सिगां आवगायाव ओमफ्राय नोङो नायफैखांनानैहाय नोङो माबा फैबानो जाबाय आरो बिसिबां नांगौ औ बानायफैबानो जाबाय दङ मोनगोन आंनाव मेरला दङ औ दे होमबालाय नों नांथारगौबा फैनानै नायफैदो ओमफ्राय माबाफैबानो जाबाय औ दे औ दे दोननोसै दे